زبان وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اور اس کی تبدیلی مختلف عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے کہ معاشرتی ثقافتی اور تکنیکی تبدیلیاں ان میں سے کچھ ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو زبان پر اثرانداز ہوتی ہیں ثقافتی تبدیلیاں معاشرتی رجحانات اور ثقافتی تبدیلیاں زبان پر اثرانداز ہوتی ہیں مثال کے طور پر نئے فیشن موسیقی اور فنون کے رجحانات نئے الفاظ اور اصطلاحات کو جنم دیتے ہیں تکنیکی ترقی ٹیکنالوجی کے ترقی نے زبان پر برا اثر ڈالا ہے نئی تکنیکی اصطلاحات اور ڈیجیٹل پلیٹفرمز کی وجہ سے زبان میں نئے الفاظ شامل ہوئے ہیں تعلیمی اور معاشرتی تبادلے دوسرے ممالک اور ثقافتوں کے ساتھ تبادلوں کے کی وجہ سے مختلف زبانوں کے الفاظ اور اصطلاحات ایک دوسرے میں شامل ہو جاتی ہیں میڈیا اور شوسل میڈیا میڈیا اور شوسل میڈیا پلیٹفرمس نے زبان کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا ہے ان پلیٹفرمز پر استعمال ہونے والے نئے الفاظ اور محاورے جلدی عام ہو جاتے ہیں اردو زبان میں بھی کئی تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں جیسے نئے الفاظ اور اصطلاحات انگریزی اور دیگر زبانوں سے بہت سے الفاظ اردو میں شامل ہو چکے ہیں خاص طور پر ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں بول چال میں تبدیلی جدید معاشرتی رجحانات کی وجہ سے بول چال میں تبدیلیاں آئی ہیں نوجوان نسل میں خاص طور پر نئے انداز اور محاورے دیکھنے کو ملتے ہیں تحریر میں تبدیلی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹفارمز پر تحریری انداز میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں مختصر اور غیررسمی زبان زیادہ استعمال ہونے لگی ہے ادبی تبدیلیاں اردو ادب میں بھی نئے موضوعات اور انداز دیکھنے کو ملے ہیں جوکہ جدید دور کے مسائل اور احساسات کو بیان کرتے ہیں